ویسے تو اُردو کے ہر الفاظ اپنے آپ میں خاص ہیں کیوں کہ اُردو زبان ہی اتنی خوبصورت ہے میرے کچھ پسندیدہ الفاظ ہیں روح اشک تسکین تبسم اور پسندیدہ جملہ ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ویسے تو یہ علامہ اقبال کی شاعری کا ایک بند ہے پر اپنے آپ میں ایک جملہ ہے جس کے بہت خوبصورت معنٰی ہیں اُردو زبان کی ذریعے ہم اپنی تعلیم خیالات اور تجربات کو اعلان کرتے ہیں اُردو زبان کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہماری تاریخ ثقافت اور ادب کا حامل ہے اِس کی لکھاوٹ اِسے اور بھی دلکش بنا دیتی ہے زبان ہماری پہچان کا راز ہے ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم اِس زبان کے حامل ہیں